जय जय झूलेलाल जी जी मां तव्हांखे कॉल कई हुई की मूंखे कुझु जानकारी खपे पई तव्हांजे पार्लर जे बारे में जी मूंखे असुल में ऑक्सीजन फेशियल ऐं आईब्रो कराइणी आहे और हुन खां पोइ कशमीरा मेकअप कराइणो आहे करिश्मा मेकअप क करिश्मा मेकअप कुझु थींदो आहे उहो कराइणो आहे मूंखे जी जी त मां उहो ई ॼाणण चाहियां पई तव्हां खां की घणे में थींदो त ऑक्सीजन फेशियल जो छा रेट अथव तव्हां वटि और जी जी और टाइम घणो लॻी वेंदो मूंखे घणो वक़्तु हुते अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा उहो फ्री में ॾींदा आहियो अच्छा जी जी जी अचिणो त आहे हा उहो त कमु अची करे ई थी पाईंदो लेकिन तव्हां जीअं ॿिए बि तव्हांजा अगरि कुझु पैकेज वैकेज हलंदा हुजनि त उहो तव्हां

अच्छा अच्छा हाइड्रा कुझु त अच्छा अच्छा त उन में तव्हां मशीन मशीन सां कंदा आहियो जी अच्छा अच्छा एंटी एजिंग जे लाइ थींदो आहे उहो त कुझु जी अच्छा हा हा त हुन सां वरी ब्लीच व्लीच न कराइणी पवंदी ब्लीच या डी टेन न कराइणो पवंदो आहे कुझु अच्छा अच्छा जी अच्छा त उन जो कोई साइड इफेक्ट थींदो आहे छाकी अॻिते हली करे कोई साइड इफेक्ट थिए अच्छा जी जी जी हा उहो तव्हां थोरो जी जीअं तव्हां हिन जो ॿ हज़ार में जी तां ॿ हज़ार रेट ॿुधायव हिन जो त जीअं मूंखे अगरि कुझु रीजनेबल में कराइणो हुजे थोरो घटि हुन में कराइणो हुजे त मां कहिड़ो कराए सघां थी हिकिड़ो ई अहिड़ो ई मूंखे असुर ॾिए मूंखे एतिरो ई ग्लो ॾिए अच्छा त अरोमा जो गोल्ड मुंहिंजे मथां मतिलबु मां त सांवली आहियां त मुंहिंजे मथां वेंदो गोल्ड अच्छा जी जी जी जी जी जी त कोई हुन सां दाणा वाणा त न निकिरंदा दाणा त न निकिरंदा जी जी अच्छा त उहो जी और अरोमा गोल्ड वारो जेको न वैक्सिंग और उहो सभु त सेकेंडरी आहिनि पेहिरीं त मे मूंखे मेन त फेस जो ई कराइणो हुओ की कुझु सुठो सो फेशियल थी वञे त अरोमा गोल्ड वारो फेशियल तव्हां घणे में ॾींदव पोइ हिक में त हुन सां गॾु मूंखे टाइटनिंग अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे त थोरो सो मतिलबु जीअं रिंकल्स वग़ैरह आहिनि त टाइटनिंग जे लाइ तव्हां अलॻि सां कुझु ॾींदव की हुन में ई कुझु तव्हां कंदव

जी जी अच्छा अच्छा न इहो लॻे पियो न की पहिरों खां कुझु पतो हुजे जी जी जी एंटी एजिंग तव्हां कहिड़ी कंपनी जो ॾींदव अरोमा जो अच्छा अरोमा जो एंटी एजिंग ॾींदव जी

मतिलबु अरोमा जो एंटी एजिंग फेशियल ॾींदव त हुन सां मूंखे रिंकल्स मतिलबु घटि थी वेंदा टाइटनिंग थींदी अच्छा जी पावर मास्क पावर मास्क जी जी

पर मां त ॿुधियो आहे जी मां त ॿुधियो आहे पावर मास्क सुठो वर्क न कंदा आहिनि हुन खां सुठो थर्मो पैक थींदो आहे और उहो रीजनेबिल बि थींदो आहे जी जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु तव्हां पंहिंजो लोकेशन मूंखे मोकिले रखिजो असुल में इहे नम्बर कंहिं मूंखे मोकिलियो हुओ जी जी जी अच्छा अच्छा

जी

अच्छा अच्छा वरी बि अगरि कुझु मूंखे लॻे थो त मां हिकु बार फ़ोन कंदीमांव थोरो ध्यानु रखिजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हरिओम